हम एहिबीचमे कैब बुक केलहुँ रहए हमरासभके एरियामे तऽ ओला नहि चलैए एकटा मतलब बढ़िआँ कैब सर्विस दैए आर्या गो कैब बुक केलहुँ रहए तऽ ओहिमे लेकिन कारके सीटसभ गन्दा रहय तऽ हुनका कहल गेलै फेर आओर चालक जे रहै ड्राइवर से मास्क नहि लगेने रहै तऽ हुनको कहलियै जे मास्क लगाबू अहाँ आओर गाड़ीकेँ साफ़ सूफ करबा लियौ नहि तऽ जे छै से अहाँके एतबा बढ़िआँसँ नहि चलि सकत आओर हमहूँसभ जे अगिला बेरसँ यदि एना रहत तऽ बुकिंग नहि करब